भारत राज्य में अवश्य जाने वाले स्थान जैसे आमेर माता का मंदिर जो जयपुर में भेंजीय के इतिहास से जाना जाता है और जोधपुर जैसे की अपनी झीलों और खूबसूरती के लिए जाना जाता है